माण्हुनि खे तमामु इहो भ्रम आहे त असां सिंधी कॉम जेके सिंधी ॻाल्हाइण वारा आहियूं उन्हनि जे इतिहास में बारे में या उन्हनि जी भाषा जे असांजी जेका ॿोली आहे ऐं असांजो जेको कल्चर आहे उन जे बारे में हुननि खे एतिरी ॼाण काने का हू हिन खे न सम्झणु चाहिनि था हुननि खे लॻे थो त असां में हू पढ़ियल लिखियल काने को रूगो दुकानदार आहिनि असां रूगो बिज़नेस वारा आहियूं पर उन्हनि खे ईअं ख़बर काने का त जीअं असांखे ख़बर आ्हे त असांजा जेके पूर्वज हुआ असांजा वॾेरा जेके हुआ उन ई ज़माने में ॿाहिरि विदेशनि में वञी करे पंहिंजो नालो कमायो हो वॾा वॾा जेके बिज़नेस मैन आहिनि उन्हनि वञी करे उते पाण खे एस्टैब्लिश कयो हो त मां चाहियां थी त वधि में वधि असां पंहिंजे सिंधी समाज जी जेका असांजी कल्चर आहे जेका असांजी सुञाणपु आहे उहो ॿियनि माण्हुनि जे विच में उन्हनि जो भ्रम तोड़े करे असां उन्हनि जे साम्हूं सच्ची तस्वीर पेश कयूं त असां सिंधी छा आहियूं